آج کل ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کسی چیز کو اگر مشہور کرنا ہے تو اسے ترنت جو ہے اسٹاگرام فیس بک یو ٹیوب کوئی بھی چیز ایسا ہو وہ ترنت مشہور ہو جاتا ہے اس کو کرنا بھاری بات نہیں عام بات ہو گیا ہے ابھی ابھی کے دور میں امریکہ میں کوئی ایسا بات ہوتا ہے تو ترنت بہار میں خبر ترنت آ جاتا ہے ہم لوگ ترنت سن لیتے ہیں امریکہ میں کوئی ایسا بات ہوا ترنت ہم لوگ موبائل سے یہ سب ٹیکنالوجی ہے ترنت سن لیتے سیکنڈ نہیں لگتا ہے اور وہ سب ہم لوگ سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو یہ سب ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی ہے اور پہلے کے زمانہ میں لوگ خطوں سے کرتے تھے وہ مہینوں مہینوں لگ جاتا تھا وہ خط پہنچنے میں خط کا جواب جانے میں اور ابھی سیکنڈ نہیں لگتا ہے کہ ترنت لوگ فیس بک نکالتا ہے انسٹاگرام سے ریل بھیجتا ہے کوئی بھی چیز ہو چیٹ سے کوئی بھی چیز ہو یہ سب ٹیکنالوجی ہے ترنت ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سب جو یہ ٹیکنالوجیے نا ہے ترنت یہ کریں چلا گیا ترنت بمبئی سے پاکستان سے سعودی عرب سے بیٹھے ہیں ترنت سیکنڈ لگا آ گیا یہ سب ٹیکنالوجی ہے اور پہلے کے دور میں یہ سب نہیں تھا اور آج کے دور میں عام بات ہو گیا ہے کسی چیز کو مشہور کرنا ٹیکنالوجی ہے ترنت ہو جانا عام بات ہے یہ سب چیز